ٹریننگ اور ریس کی تیاری میں نیوٹریشن اور ہائیڈریشن بہت ضروری ہوتے ہیں اچھی پرفارمنس کے لیے باڈی کا صحیح فیول اور پانی کا لیول ٹھیک رہنا چاہیے نیوٹریشن روزانہ ہیلدی ڈائٹ پر فوکس کرتے ہیں کاپس جیسے اوٹس فروٹس رائس سے انرجی ملتی ہے پروٹین چکن دال انڈے مسلس کی ریکوری اور اسٹرینتھ کے لیے ہوتے ہیں ہیلدی فیڈس جیسے نٹس اور ایوکاڈو بھی ضروری ہے ہر دن فروٹس اور سبزیاں لینا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ وٹامنس اور منرلس ملتے رہیں ورک آؤٹ سے پہلے ٹرینگ سے دو تین گھنٹے پہلے ہلکا کھانا کھاتے ہیں جس میں کااب زیادہ ہوتے ہیں اور فیٹس کم جیسے ایک بنانا اور پینٹ بٹر یا اوٹ مل ورک آؤٹ کے دوران اگر ٹریننگ ایک گھنٹے سے زیادہ کی ہے تو ہر پینتالیس سٹھ منٹ بعد تھوڑی کاپس لیتے ہیں جیسے اینرجی جیل چھوٹا سینڈوچ یا ایک فروٹ